میں نے اپنے اسکول ٹائم میں بھارت کا نقشہ بنانا سیکھا بھارت کے نقشے میں سبھی ضلعوں کو درشایا اور سبھی شہروں کو بھی درشایا بھارت کا نقشہ بنا کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ بھارت کا نقشہ ہمارے لیے جیون سے جڑا ہوا تھا اسی لیے ہم نے اپنے بھارت کے نقشہ کو بنا کر اس میں پینٹنگ کیا اور اس سے ہمیں کہ جنرل نالج کے بھی کوششنس معلوم ہوئے ہیں کیوں بھارت کا نقشہ سے ہمیں سارے ایریا کے بارے میں پتہ چلا اپنے بھارت کے بارے میں بھی پتہ چلا بھارت کا نقشہ بنا کر ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ اس میں ہم کافی اچھے سے پینٹنگ کیے تھے اور بھارت کا نقشہ بنا کر ہمیں بہت خوش ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا